मुझे ऐसा लगता है कि स्कूली शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करना जरुरी है भी और नहीं भी ये आपकी अपनी रूचि का विषय है यदि आप अपनी पढ़ाई को निरंतर आगे रखना चाहते हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आपकी राय है दूसरा यदि किसी को लगता है कि नहीं मेरी जो परीक्षा है मैंने बारहवीं तक बेसिक सीख चुका हूँ या सीख चुकी हूँ तो आप अब मैं व्यवसाय करना चाहती हूँ मेरे लिए इतनी शिक्षा पर्याप्त है तो आप उस स्थिति में जो आपका जो व्यवसाय या बिजनेस करना चाहते हैं उस पर आगे बढ़ना चाहते हो या फ़िर किसी को उच्च शिक्षा प्राप्त करें या फिर अपने क्षेत्र में नौकरी करनी है तो उसके लिए उसके लिए उसको उच्च शिक्षा प्राप्त करना जरुरी है अन्यथा मुझे नहीं लगता कि स्कूली शिक्षा के बाद सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करनी भी चाहिए आप व्यवसाय कर सकते हैं आपको इतनी जानकारी पता होनी चाहिए कि आप जिस क्षेत्र में कार्य करने जा रहे हो उतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप जो शासन की नीतियाँ हैं उनको समझ सकें